मा'राज एह् जेह्ड़ा हीटर होंदा एह् सारा हां एह् बिजली कन्नै चलदा अगर बिजली कन्नै बिजली नेईं बी होऐ तां नेईं चलदा जेह्दे कारण कि एह् शार्ट बी मारदा ऐ बिजली अगर हत्थ गीले लाओ इ'नेंगी तां बी शार्ट मारदा एह् जेह्ड़ा हीटर होंदा हीटर सारां हां इसी अस कुतै नेईं लेई सकने कुतै चुल्ली पर रुट्टी चुल्ली जेह्ड़े चुल्ली न्हाड़ै शा चुल्ल शैल होंदी जेह्दे उप्पर रुट्टी बी बनी जंदी अग्ग बी सेकी सकने उं'दे पर ठंडू असें ई अग्ग सेकने बी शैल बस्हाठियां थ्होई जानियां ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै अस अग्ग सेकी सकने चुल्ली र ते हीटर उप्पर अस हीटर पर नेईं लेई सकने कुतै ई नां कि एह् छड़ा बिजली कन्नै चलदा ऐ एह् शार्ट बी मारदा जेह्दे कारण असें ई साढ़ा मौत बी होई सकदी ऐ ते एह् असें ई ओह् करी सकदा मौत बी होई सकदी ऐ एह्दे कन्नै